हमर गामक जे हमर गाम जे अछि ओ सुखपुरसँ दू किलोमीटर दक्षिण आओर पूरबके बीचमे अछि जकर जाहि गामके नाम छी बलहा बलहाके इतिहास हमरा एतेक मालूम यऽ कि बलहा सत्रह सए ईस्वीमे बलहामे लोग बसै लागल रहै ओहिसँ पहिने बलहा जे रहै ओ एकटा जङ्गल रहै ओहिमे जानवर सब रहैत रहै तऽ ओ जङ्गलकेँ कटाइयके बाद बलहामे आदमी रहै लागलै सत्रह सए ईस्वीके आसपास जाहिमे चारि गो आदमी आबिकऽ बलहाके पूरा निर्माण कयलक जेना एकटा मल्लाह एकटा चमार एकटा ब्राह्मण आओर एकटा अवस्थी ई चारि गो आदमी पहिने बलहा अयलनि ओहिसँ ई बलहाके विस्तार भेलैक आओर बलहामे आब सब तरहके जाति सब तरहके लोग मिलि जुलिकऽ रहै छै बलहामे सब जातिके लोग रहै छै जाहिमे ब्राह्मण मुस्लिम चमार मल्लाह तेली गुप्ता चौधरी एहि सब तरहके लोग बलहामे रहैत अछि आओर बलहाके आओर बलहामे हम कहने छी एहिसँ पहिने जे एकटा डीहलीकऽ बारे मऽ बतेने छी जे ओहिमे एकटा राजा रहैत रहै जकर खजाना एखैनो ओतऽ गरल छै जे किछु आदमीके भेट रहल अछि आओर एतनी हम जानै छी आओर बलहाके बारेमे आओर बलहामे एकटा नदी छै जकर नाम अछि कुहली नदी कुहली घाट छियै आओर ओ नदी अछि ओहि नदीके बारेमे ई कहल जाइत रहै जे ओ नदीमे पहिने हाथी भी डूबि जाइत रहै आओर ओइ ओइ नदीमे एकबेर ई कहल जाइ जे कोनो किताबमे पढने छी कि विक्रमादित्य आयल छै ओइ जगहपर आओर एहिसँ बेसी हमरा इन्फोर्मेशन नहि अछि